फरायसालियाव आंनि मोजां मोनसिन्नाय आयदानि गेजेराव दंमोन सानखान्थि सानखान्थिखौ आं जोबोद मोजां मोनोमोन आरो गोरा मोन्नायनि गेजेराव थिग बेबायदि गैयामोन थेवबो जोङो उन्दै समाव इंराजिखौ एसे गोरा मोनोमोन खिन्थु सानखान्थिखौ बयनिख्रुइबो मोजां मोनोमोन बिनि बिनि बिखौ थाबनो खालामनानै होनो हायोमोन आरो मानोना आङो सानखान्थिखौ माने थाबनो खालामनानै होनो हायोमोन उन्दै समाव जोङो फरायनाय फरायबाय थनाय समाव लोगोफोरजों गोबां गेलेदोंमोन बेफोरखौ गोसोखाङो बिनि अनगायैबो फरायबाय थानाय समाव थाखो खथायाव लोगोफोरखौ सानखान्थि फोरोंनाय बियो जोबोद गोसोखांहोयो बेफोर खोथाया मोनसे गोसोखांथाव जानानै दङ आरो बेबायदियै गेजेरजोंनो जोबोद रंजानाय मोनो बेफोरखौ नायोब्ला लोगोफोरखौ माने जेब्लानोखि फोरोङो फोरोंनानै जोबोद मोजां मोनोमोन आरो बिनि गेजेरजोंनो आङो फरायनायखौ खालामदोंमोन आरो लोगोफोरजों रंजादोंमोन